हेलो हेलो हेलो हेलो

हेलो हँ हेलो हँ हँ घुमय लए जाना छऽ तोरा सबके हूँ तऽ एतय घुमय लए जाना छऽ तऽ कोइ कोइ प्लानो बनय लए छऽ जाइके हमसब गाइड कए देबऽ बाजारमे कतहु टूरिस्ट स्पॉटपर एँ जेनाकि भेलय ऐँ जेना कि कोनो धार्मिक स्थल भेलय बोलबम भेलय यऽ नहि नहि उ सब जगहपर नहि एतने दूर तऽ ई सब जगहपर तऽ अपनोसँ लोक चलि जाइ छै जब कतहु टूरिस्ट स्पॉटपर जेनाकि लोक सब आबय छै जते दूर दूरसँ लोक आबय छै उ जगहपर जाइके लिये हँ तऽ हरिद्वार जेतय तऽ ओकर ओकर जे प्लान बनेलय छऽ तऽ ओकरा लिये हमसब गाइड कए देबऽ की जे हँ भए जेतय कोन कोन कोन गाड़ी गाड़ी सबके जे व्यवस्था हेतय ओकर बाद ओते कोनो दिक्कत नहि हेतय से जहां खाना पीना रहना हँ ऐँ हँ हँ गाड़ियो भए जेतय गाड़ी गाड़ी सबके अपने तरफसँ रहय छै तैँ उ सबमे जे हुए ओहुमे उपरसँ बगलमे जते होटल तोटलके हमर सबके अथी रहय छै हमसब अथी करबय देबो अऽ हँ होटल तोटल सब किछुके व्यवस्था रहय छै एतय हँ अते होटल भेलय तऽ होटलमे खाना पीना सब किछु रहना सब किछु अथी रहय छै व्यवस्था रहय छै खाली तोरा घुमयके खाली प्लान बनाना छै हूँ हाटो छै हूँ ठीके छै